आङो फुङाव सिखारनोसै फास्टायाव गाइखेर सेरनोसै साहा फुदुंनोसै साहा लोंनोसै बेनिफ्राय संनाय खावनायनि आराम्भ' खालामनोसै थोरसि लथा सुस्रांनोसै संनोसै खावनोसै सिथ्ला सिबनोसै मैगं हानोसै मैगं नागिरनानै मैगं हानोसै बेनिफ्राय आर संखांबा खावखांबा मोसौ दोहैनोसै बेनिफ्राय आरो बेखौ मावखांबा आरो आङो दुगैनोसै दुगैनानै सि जोम सुस्रांनोसै सि जोम सुस्रां खांनानै आरो आङो दसे जिरायनानै ओंखाम ओंख्रि जानोसैलाय थोरसि लथा सुस्रांफिननोसैलायष थोरसि लथा सुस्रांखांबा आरो आंहा मैगं खानानै फानहैनोसैलाय हाथाइयाव संख्रि बानलु सोलायनानै लाबोफिननोसैलाय आरो बेखौ लाबोखांबा आरो बेलासिनि गाइखेर सेरफिनबावनानै बेलासिनि साहा लोंनानै ओंखाम ओंख्रिनि मैगं थाइगं नागिरनानै जि गोरानफोरखौ थिखोस्रांनाय खननानै दोनस्रांनानै मैगंफोर हानानै आरो ओंखाम ओंख्रि संफिननो नागिरो संफिननोसैलाय बिनिफ्राय